ہاں میں اُردو زبان سے ترجمہ جو ہے سو عربی زبان میں کیا ہے کیونکہ مجھے عربی زبان پڑھنے نہیں آتی تھی پھر اُردو سے ترجمہ کر کے میں نے عربی زبان کیا ہے بہت اچھا رہا میرے کو تجربہ اِس کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی ترجمہ سیکھا پھر اُردو زبان میں میں نے بہت اچھے سے پڑھ لیا ہوں میں یہ میرے لیے بہت فائدے مند رہا ترجمہ اِس کا